दाथ' जोङो नाखौ सारनो थाङो मुसारि जे बायदिसिना आरो बे दंग'फोरखौ थेनानै नाखौ सारो बे सारनायनि गेजेराव सोरबा बिदिनो हमबाय माबाय सारसे सारनानै ज' खालामबाय आरो बाहागो रानबाय नायबा सोरहाबा उफाय गैयियाव फानो फान्नानै संख्रि फानलु बायदिसिना जानाय जायो दा ना सारनायनि बेलायाव होनबा बे आरो जेरैबादि गोरों ना आंबो नाखौ माने एकदम हमनाय माबायाव बिराद हमनो गोरों जायो आंबो हमनो रोङो ओमफ्राय दा बेवहाय हमनानै गावबागाव बाहागो खालामबाय सोरबाया फानबाय सोरबाया न'आव जानो लांबाय बयबो माने बिदि खालामदों जाहैदों खालामो माने गावबागाव फान्नानै सोरबाया जानो लांनोसै होन्नानै जाहैयो न'आव लांनानै आरो बायदिसिना खायदा खौसल बानायनानै नाखौबो मोना नङा मोनहो थारगोन आरो लाबो थारगोनबो बेबायदि आरो जोङो दा ना हमनायाव एक्सपार्ट जानानै दङ माबोरै हमनांगौ माबोरै मा खालामनांगौ बेखौ खालामो आरो नागारनायावथ' गैया नाखौ एखदम हमगुबैगोन हमगोन ओमफ्राय हमनानै गावबागाव बाहागो खालामनानैबो लांगोन आरो खिसुमाना जानाय लोंनाय बायदिसिना खायद' नि थाखाय माने बेखौ फान्नानै माबा माबि खरस खालामनानै जायो आरो ना फान्नानै बेखिनि नाखौ लाङोबा आंहाथ' रसा नांगोन ओंखामा बेबायदि सान्नानै फान्नानै लाबोयो जानाय लोंनाय माइरं दैरं बेखौ खालामनाय जायो आरो खरसा जा फैसा गरसे मोनो बेखौनो ना फान्नायनि नामै बायनानै लाबोबाय उनावहाय माने बेखौ न'आव लांनानै संनाय खावनाय जानाय बेबायदि बेब'स्थाखौ खालामनानै लानाय जायो मावो दाङो ना फान्नानै दा बेजोंनो खरस खालामनानै फान्नानै खामायनानै फैसाफोर मोनो निजे बे फैसाजोंनो खरस खालामनाय जायो नानि बेलायाव आरो जै थांबाय आंबो थांफानोलै होन्नाबाथाय बेखौबोथ' ना खालामलांनो हाया लांफानांगौ जायो बिथांनोबो माने बाहागखौ होथारनांगौ जायो दा बेखायनो जों गावजों गाव नागारलायनो हाया हिसाबै खस्थ' भुगिनानै बयबो मावफा लायो मावनानै बिदिनो फैसा खामायनानै बे फैसाजोंनो बायदिसिना खरस खालामनाय जायो आरो बे खरसजोंनो जानाय जायो ना फान्नानैबो नाखौबो सासेयाव जेनेबा सेरसे सेरनै बाहागो मोनो बेखौनो खिसुमाना फानबाय खिसुमाना जानायनि बेब'स्था खालामनानै लांबाय आरो नाफोरखौ ओमफ्राय दै थेनानै सारनाय मानाय बेफोरथ' मुसारिफोरखौ लांखाबाय बास बेखौनो थेनानै आलि थेनानै बसायबाय बसायनानै बेखौ उनाव ग्रुपआवनो नाफोरखौ फान्नानै फैसाबो खामायो आरो निजेयैनो न'आव जानो होन्नानैबो रान्नानै लानो थांनाय जायो